थांखांनाय माखासे जिथाइफोराव भारताव गोबां साख्रिफोर ओंखारदों थार्द ग्रेड फर ग्रेड आरो आसाम पुलिस बेफोर गोबां साख्रिफोर ओंखारदों दा बेयाव माखासे लाइमोनफोरा बे साख्रिखौ मोन्नो हाबाय आरो बेबायदिनो बे साख्रिनि बागैबो आरो माखासेफ्रा इउटुब इउटुबावहाय एसे इम्परटेन्ट होदों मानो होनब्ला बेबो मोनसे साख्रि बायदियानो जायो मानो होनबा बेयाव मान्थलि इनकाम फैयो बेनिखायनो माखासे लाइमोनफ्रा इउटुबावहाय इम्परटेन्ट होदों बेयावहाय गोबां कन्टेन्ट क्रियेट खालामो माखासेफोरा बिदिनो संनाय खावनायनि आरो माखासेफ्रा जाय जायगा एक्सप्लोर खालामो आरो माखासेफ्रा कमेडीयान बेफोरबादि गोबां कन्टेन्ट क्रियेट खालामो बेनि गेजेरजोंबो भिउसआ गोबां फैबानो बेयाव मान्थलि इनकामाबो गोबां फैयो बेनिखायनो माखासे लाइमोनफोरा बे इउटुबावबो गोबां इम्परटेन्ट होगासिनो दा बिजोंनो नखर जानायखौ सोलिलांनो हायो बेनि इनकामजोंनो बेनिखायनो दा माखासेफोरा माखासे साख्रिफोरखौ मोनबाय थार्द ग्रेड फर ग्रेड आसाम पुलिस बेफोरखौ आरो माखासेफ्रा दा इउटुबार जाबाय बेखौनो मावनानै दा सोलिगासिनो दङ